केश टूटै छै तऽ लोक कहै छै कि अथी मट्टीसँ करकी मट्टीसँ माथामे जे मँजै मँजै लिए ओ केश किए पक जादा इधर देखै छी पकै छै केश केश पकय खातिर पकै छै केश तऽ कहै छै कि मट्टी करकी मट्टीसँ बाल माँजल करही नहि पक नहि पकतहु फेर द् दही आ दही ल् रूसी उड़ै छै तऽ दही लगबै छियै दही कहै छै नहि दहीसँ अथी लगयबही तऽ केश नहि टूट केशसँ रूसी हटि जयतहु कभी खल् कभी खल्लिओ कहै छै लै खल्लिओसँ यूज होइ सकै छै खल्ली भी यूज करि सकै छै फेर फेर नेमो होइ छै नेमो लगाय सकै छै केशमे केश ठीक अथी रूसी नहि उड़ै रूसी नहि उड़ै छै केश केश भी ठीक रहै छै स्वस्थ रहै छै केश देखयमे देखयमे भी देखै छियै आ आब आब आब देखै छियै कि केहन केश कभी किछु कभी किछु तेल तेल नहि लगे तेल लगबय लेल पड़ै छै तेल नहि लगयबै तऽ बाल लगतै नहि बाल नहि झाड़बै तऽ दोसरे दोसरे टाइप अथी लगतै हर चीजके सुविधा खातिर लोक बा बालके चलते हर चीज लोक करै छै कि जे लोक जे कहै छै सभ लगबय लेल पड़ै छै कभी कभी सुनै छियै कि बाल बालमे बालमे नेमो अच्छासँ एकहक सप्ताहके नेमो कहै छै लगबय लेल कभी कभी रोज प्रतिदिन बाल धुवै छै तऽ कभी अच्छा लगै छै कभी सप्ताहमे धुवै छै ठीक नहि ठीक नहि लगै छै मगर फेर फी फेर फी फेस फेसमे देखतो त्वचामे त्वचामे लगबै छियै निमू लग निमू लग घसय लेल पड़ै छै उस भी देखै छियै पिम्प अथी फु फु फु अथ फुंसी अर नहि फुंसी अर नहि आबै छै आओर एलुवेरा देखै जे छियै कोइ कहै छै कि एलुवेरा घँसि कऽ देखही देखही अच्छा लगतहु एलुवेरा घँसि एलुवेरा घँसै छियै तऽ एलुवेरा जे देखै छियै च् अथी चोत लरम रहै छै देखयमे भी अच्छा अथी लगै छै लोग हर चीज बतबै छै तऽ हर चीज लोग करै छियै कि कि चेहरा ठीक रहतै आ बाल भी ठीक बाल भी ठीक रहतै बाल बहुत इधर देखै छियै कि झड़ै छै हर चीज होइ छै बालमे देखै छियै कभी बाल बहुत झड़ै छै कभी कम कभी किछु तऽ ओ हम टाइमसँ किछु करि नहि पाबै छियै ओहिसँ ओहिसँ झड़ै छै बाल भी टु बाल भी टूटै छै की कभी आजकल कऽ देखै छियै तेलमे ओतना लगबै छै की तेल हर लगबयके चाही कि अच्छासँ तेल लगबयके चाही कि कभी बाल नहि टूटय बाल किएक भीगै नहि छै जादा अच्छा ठीक नहि होइ छै ओहिसँ भी ओहिसँ बाल भी टूटै छै आजकलके देखै छियै कोनो बाल अथी नहि करै छै किएकि बालके कदर करयके चाही ठी अच्छा लागत अच्छा चेहराके साथ अच्छा अथी करयके छै आजकलके देखै छियै हर चि